मैं जहाँ रहती हूँ मैं रहती हूँ भोपाल में भोपाल से कुछ दूरी पर ही एक पर्यटन या फिर तीर्थ स्थल हम बोल सकते हैं वो है महाकालेश्वर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जहाँ पर यदि हम बस से जाना करें तो एक व्यक्ति का चार सौ रुपये टिकट लगता है बस द्वारा यदि हम ट्रेन से जाना करें तो ट्रेन से जाने पर हम को एक व्यक्ति का नब्बे रुपये एक टिकट पड़ता है और रेलवे स्टेशन पर हम एक ऑटो लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर तक का तो वो बीस बीस रुपये में हमारा ऑटो हो जाता है और काफ़ी सारे जैसे कि हमारे घर के पास एक बिरला मंदिर है तो हमारे यहाँ लोकल बस चलती हैं एस आर फोर जिन से हम को जाने में ज़्यादा ख़र्च नहीं लगता है तीस रुपये में हम पहुंच जाते हैं यदि हम को मनुहावान टेकरी जाना होता है तो हमें ख़ुद का एक पर्सनल ऑटो या फिर कैब करनी पड़ती है जिस में हमें ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है जैसे पाच सौ रुपये क़रीबन लग जाता है